आङो थांनाय थांनाय बोसोराव एसेबाबो जोंनि जोंहा गामियाव जेनेबा सेल्फ हेल्फ ग्रुप दङ नालाय बे सेल्फ हेल्फ ग्रुपजों लोगोसे ज' जानानै जोङो निउइयारआव मोनसे सरलपारा होननायाव बेरायनो थाङो आरो ज' ज' लोगोफोरजों जायै लोङै बेरायनानै जोङो गोसोखौ फुरथि खालामनानै न' फारसे फैफिनो जों जोङो बोसोराव खनसे खनसे बिदिनो ग्रुपनि जानानैबाबो जोङो बेरायनो थाङो मोनसे नङा मोनसे जायगायाव जोङो थांनाय बोसोराव सरलपारायाव थाङो बेहाय जोङो बेरायनानै फैयो आरो आरो ओरैनोबाबो जोङो खेबसे धर्म सभा धर्म सभायाव थांनाय जायो नेपालआव धर्म सभा जानायाव आङो धर्मनि जानानै थांफायो आरो बावहायबो ओरैनो जायगा नेपाल गिदिंनानै फैनाय जायो नायनानै बेखौ नायनो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद मोजां मोन्दों आरो ज' ज' बेरायनानै जोङो गावबा गाव गामियाव फैफिननो हादों मोजाङैनो मोजां सौफैफिनदों आरो